हिन्दू धर्म च गौ माते बड़ा गै पूजनिये मन्नेआ जंदा ऐ गौ माता हिन्दुएं दी हिन्दुए दे देवी देवता दे समान ऐ एह्दे च तेती करोड़ देवी देवता दा बास मन्नेआ जंदा ते इक पवित्र आह्ला लेखा मां इसी इक मां गै मन्नेआ जंदा ऐ कि के गौ दी पूजा हिन्दु धर्म च कीती जंदी जिसलै कुसै मनुक्खै दा काल होंदा ऐ तां उसलै गौ दान गौ पुन्नदान बी करांदे न पुन्न बी करांदे न ते एह् एक मानता ऐ खास करियै हिन्दु धर्म च ते जिसलै ग्राईं पिंडें च लोग खास करियै डुग्गर च जिसलै बी इसदा इस्तमाल करदे न इसदे गोहें दा जिसी अस गोबर आक्खने आं हिंदी भाशा च तां एहदे पिच्छें एह् मन्नेआ जंदा एह् इक शुद्ध ऐ ते शुद्ध तां ऐ क्योंकि जेकर माता ऐ तां माता दा जेह्ड़ा गोबर ऐ इसी शुद्ध मन्नेआ जंदा ऐ कुदै बी अगर शुद्ध कम्म करना होवे ते इसदा कुदै ना कुदै इस्तमाल जरूर होंदा ऐ ते इसी इक शुद्ध मन्नेआ जंदा ऐ ते तां करियै गै एह्दे बिच्च ते मते सारे जेहड़े ग्रांऽ दे जेह्ड़े कच्चे घर न जेह्ड़ी गोह्ती जिसी अस आक्खने इयां शैह्र च सफ़ेदी आक्खने आं अस ग्रांऽ च गोह्ती फेरनी होंवै ता एह्दी ओह् मता रवाज ऐ कि ग्रांऽ च एह्दा गै एहदे कन्नै गै कंधें गी लिमदे जा फेर गोहा फेरना ओह् कुसै घर तां ओह बी एह्दे कन्नै गै होंदा ओह् एह् बी इक एह् बड़ा बड्डा कारण ऐ एह्दे पिच्छें ते कन्नै पवित्रता मनदे जेह्ड़ी तां एह् बी इक बड़ा बड्डा लाजिक जिसी कारण आक्खने आं अस ओह् इ'यै कि गौ माता गी पावित्र मन्नेआ जंदा ऐ जे पवित्र दा अगर गोहा बी साढ़े ताईं पावित्र गै ऐ इसी अस जिसलै लिम्बने आं तां इक पावित्र स्थान होई जंदा ओह् स्हाड़े आस्तै ग्रांऽ च उसलै पैह्ले इ'यां चौका च लोक रुट्टी खंदे जां जित्थै रुट्टी खानी चुल्ली दे मुंढ परोला परूला फेरियै फ्ही तैलू ग्रांऽ दे जेहड़े लोक हे ओह् रुट्टी खंदे हे पैह्ला गोहा फेरना चुल्ली मुंढ फ्ही चौका फेरियै फ्ही तैलू जाइयै तैलू जाइयै उन्नै रुट्टी खानी एह् पवित्तर ऐ ते बस इ'यै कारण ऐ एह्दे पिच्छें